جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور حکومت دیہی علاقوں میں تعلیم کی بہتری کے لیے کیسے اقدامات کر سکتی ہے تعلیم کا نظام بہت ہی اچھا ہے حکومت تعلیم تعلیم کے لیے بچوں کو اسکالرشپ دیتی ہے ٹیب دیتی ہے موبائلس دیتی ہے اور اگر کوئی غریب بچہ ہے تو اس کے جو اسکول کے اخراجات ہیں ان کو خود اٹھاتی ہے ان کی ذمہ داری خود لیتی ہے لیپ ٹاپ وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں اگر بات کی جائے کہ دیہاتی علاقوں کی تو وہاں پر اگر بچے اسکول بچوں کی جو فیس ہوتی ہے وہ معاف ہوتی ہے اور دوپہر میں مڈ ڈے میل بھی دیا جاتا ہے اگر لڑکے اور لڑکیوں کی جو اسکولس ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہونے چاہیے تاکہ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو لڑکوں کی وجہ سے اسکول نہیں آ پاتی ہیں تو اگر ان کے اسکول الگ ہوں گے تو انہیں آنے میں پریشانی نہیں ہوگی اگر کوئی بچہ اپنے اسکول نہیں آتا ہے تو گھر پر اس کے ماں باپ سے پوچھنا چاہیے وہ کیوں نہیں آ رہا ہے اور کچھ ایسی چیزیں دینی چاہیے اسکول میں جس سے بچے اسکول آئے جیسے کہ چاکلیٹ ٹافی وغیرہ